असांजे हिते हिंदी मराठी सिंधी अंग्रेजी ऐं ॾाढियूं भाषाऊं आहिनि जेकियूं ॻाल्हायूं वेंदियूं आहिनि असांजे हितां माण्हू नयूं भाषाऊं सिखंदा आहिनि ॿाहिरि घुमण वञण लाइ या कुझु बि कमु करण लाइ ऐं नयूं लैंगवेजियूं हिन करे बि सिखंदा आहिनि की उहो ॿाहिरि घुमण वञे ऐं